दे आं गोदो गोदाय उन्दैनिफ्रायनो दस बार' बोसोरनिफ्रायनो संनाय खावनाय सोलोंबोबाय रोंबाय बिमा बिफानो सङै खावै जाहोबाय जाब्लाबो जायाब्लाबो मावै दाङै जाहोनांबाय जोङो फुङाव सिखारब्लानो मोखां मोदोम सुनानै हाथाय मानजिनानै सिथ्ला गोबोर गारनानै सिबनानै ग्रोब साहा आरि फुदुंना लोंनानै संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि मावनांबाय आरो बेनिफ्राय आरो ग्रोबनो ओंखाम संनायनि लाहार फाहार खालामनांबाय जोङो संखां गावखां गथ' गथाय बिमा बिफानो खुरना होनांबाय मोनखांनानै जाखांनानै ग्रोब बेनिफ्राय माइ दै लामबाय आरिबाय फुखांबाय अमा आदार आरि होस्रांजोब्बाय खामानिफ्रा हिनजावनि फिसा ओंखाम होनाय बेनो सामफ्रामबो जोबा सोरांब्लानो अखा नायब्लानो बे सिथ्ला गोबोर थोरसि लथा अमा आदारानोसै संनाय खुरनायानोसै फारि फारि मावजोबनाङो गोदो दानियासो दैखरफोरा खाथि खालायावनो थायो न'आव थाजोबो दाना गोदोना गोजान गोजान रोगानानै गामि दरसेयाव गंसे गंनैल' थायोमोन बेफोरखौ रोगा रोगा जानाङोमोन जोङो गोदो दानि गथ'फ्राथ' बिदि सैज्य' खालामनो हानाय नङा दुगासो बुंगोन दा मानसिफ्रा दा दा जों बिफोरबायदि सोरखिबोबाय आरो बेफोरबायदि मावै दाङै जानानै गोदोनिफ्राय दानाय लुनाय जि आरि दानाङो लुनाङो होमब्लाबो जों मावबोबाय आरो दासिमबो जोङो जेबो जायाखै बुरि अबस्थाब्लाबो ओरैनो जों दा संनानै खावनानै जानांला संग्रा खावग्रा ओंखारबाय नालाय आरामाव थानो मोनबाय आरो दा जोङो दा दसेखौ संनाय खावनाय जानाय लोंनायजों गोदो मावै दाङै जाबोबाय दा बुरै देहा जाबाय गथ' गथाय बांलांबाय एरलांबाय दा बयनिबो न'खराव दा एसे आरामाव मोनजाबाय आरो बयबो